اُتر پردیش میں اگر ہیلتھ کیئر کی بات کی جائے تو یہ یہاں پر بہت سے ایسے طریقے بھی ایجاد کئے جاتے ہیں اور بہت سے ایسے طریقے استعمال کیا کئے جاتے ہیں اپنے ہیلتھ اور آپ کی کیئر کرنے کے لیے اور اپنے ہیلتھ اور اپنی صحت کو تندرست رکھنے کے لیے اُس میں میں سے جو سب سے مشہور طریقہ ہے وہ ورزش کا طریقہ ہے جس کو لوگ بہت زور و شور سے ورزش کرتے ہیں اور صُبح کے ٹائم پر ٹہلتے گھومتے تازی ہَوا لیتے ہیں لیکن اِس میں اگر گھریلو نسخے کی بات کی جائے تو گھریلو نسخے یہ ہیں کہ لوگ دیسی کھانا کھاتے ہیں اور گھر کی چیزیں کے زیادہ استعمال کرتے ہیں باہر کی چیزوں سے اجتناب جتنا ہو سکے اتنا کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دودھ اور دہی اور یہ یہ سب کا اپنے زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اگر اور اگر روحانیت اور عقیدے کی بات کی جائے تو بہت سے لوگ اپنی بیماری کو لے کر کے قبروں پر جاتے ہیں جہاں پر باباؤں سے اور مزاروں پر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں اور اُن کو اپنا اپنا اپنا معالج سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بابا میرے لیے معالج ہو جائیں گے اور میرے علاج کا ذریعہ ہو جائیں گے حالاں کہ یہ سب چیزیں سراسر غلط ہے اور شریعت میں اِن چیزوں کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے